मूंखे अलॻि अलॻि तरीक़े जा खाधा खाइणु वणंदा आहिनि जीअं त मुंहिंजो पसन पसंदीदा खाधो पाव भाॼी आहे दाल सैंडविच आहे पकोड़ा आहिनि साई भाॼी आहे इहे ई शयूं तमामु सुठियूं हूंदियूं आहिनि सिहत लाइ खाइणु भई घर जो पौष्टिक ऐं सुठो खाधो खाइण में तमामु सुठो हुंदो आहे जीअं त अंसा घर मे वर वड़े तरीक़े जा कंहिं ॾींहुं पाव भाॼी कंहिं ॾींहुं दाल सैंडविच कंहिं ॾींहुं घर में पोहा कंहिं ॾींहुं मैगी असां इहे ठाहे करे खाईंदा आहियूं इहे करे असां ॿाहिरियों न खाई करे घर जो खाईंदा आहियूं इहो तमामु सुठो आहे घर में सुठी शइ माण्हू बर्कत वारी खाए ॿाहिरि जा खाइण खां गंदु खाइण खां घणेई शइ खाइजे जीअं मूंखे ऐं हिन में फ्रूट्स में जीअं भई मूंखे ए हिंदाणो हुजे गजर हुजे चकूं हुजे केलो हुजे इहे शयूं खाइणु वणंदियूं आहिनि इहे तमामु सुठियूं आहिनि जीअं त अंब जे सीज़न में अंबु खाइणु वणंदो आहे ऐं केॾी म कंहिं ॾींहुं घर में असां साई भाॼी कंहिं ॾींहुं असां घर में साई भाॼी कोकी ऐं अंब बि खाईंदा आहियूं कंहिं ॾींहुं असां घर में कोकी ऐं अंब ॿि खाईंदा आहियूं त ऐं सीज़न भई हीअं असांजे भई तरीक़े तरीक़े सां हूंदा आहिनि उहे असां खाधो खाईंदा आहियूं ऐं उहो तमामु सुठो हूंदो आहे खाइणु जीअं त भई साई भाॼी ताक़त वारी हुंदी आहे कंहिं ॾींहुं पनीर पालक खाईंदा आहियूं कंहिं ॾींहुं बिहु पालक खाईंदा आहियूं कंहिं ॾींहुं मशरूम खाईंदा आहियूं असां जेको बि हुजे ॿाहिरियों न खाई करे घर में खाईंदा आहियूं ऐं सुठे में सुठी भई जीअं त घर में भई भई उहो बिहु आलू थियो या पटाटे जी टिकी थी आलू वड़ो थियो इहे खाईंदा आहियूं असां